हमारे हमारे त्यौहार पर होली आई थी जैसे होली है होली पर पकवान मैंने बोला बनाया जो कि गुझिया बनाई गुझिया में सूजी डाली खोआ डाला और माने कि चीनी डाल डाली थी और चीनी डाल कर के उसमें थोड़ा सा माने कि सब आइटम डाल के और मैंने गुझिया बना दिया फिर और होली पर मैंने खोवा मँगा कर उसको गुलाब जामुन बनाया और चिप्स छाना और मैंने सुहारी छान दी खाने की लड़के लोगों के लिए त्यौहार है तो और खाएँगे मन तो चिप्स छान कर के उसको फिर और बहुत हम लोग हिन्दू हैं तो सब बहुत त्यौहार पाते हैं तो सब कुछ संक्रांति खिचड़ी बनती है उसमें टमाटर डालते हैं धनयाँ डालते हैं फिर और गोभी डालते हैं चिम्मी भी डालते हैं हल्दी मसाला तेल और सब माने सब कुछ डाल कर के वो उसको खिचड़ी बनाते हैं खिचड़ी बना कर और त्यौहार पर माने जो आइटम बनता है वह बना कर के वह एथा करते हैं फिर मन में आता है तो गोल गुलगुला बनाते हैं ठुकवा बनाते हैं माने कोई भी आइटम बना दें सब्ज़ी भी बना दें और माने सब्ज़ी बन जाए दाल बन जाए और चावल बन जाए जो आइटम में पसंद आता है वही बन जाता है बना कर के और मन में आता है तो पोहा बना देते हैं गुलगुले बना देते हैं माने जो अच्छा लगता है खाने में और ना तो पराठा बना देते हैं ऑमलेट बना देते हैं माने कि यही त्यौहार माने सब कुछ बनता है अच्छा से और खाने के लिए में यही सब बनता है और हम लोग त्यौहार है बहुत बनता है और मन में आता है तो क्या सब कुछ बना कर के इर्ज करते है